जय झूलेलाल मुंहिंजे खेत्र में इलाइक़े में कुल पंज मुख्यु अस्पताल प्रायवेट में आहिनि जो असां जे वॾियूं वॾियूं बीमारियुनि खे ठीकु करण जे लाइ शशक्त आहिनि हू वॾा डॉक्टर उते अची करे पंहिंजी शेवा प्रदान कंदा आहिनि उहो हिन हॉश्पीटलनि में ख़र्चु थोरो घणो ईंदो आहे जंहिं में अगरि तव्हांजो पहिरों खां ई इंशोरंस हुजे त हुन में घणो फ़र्क़ु पएजी थो वञे पर हुन में हिक ॻाल्हि आहे त अगरि तव्हां अस्पतालनि खे यकदमि पहिरों ई इंशोरंस जो हिंट ॾेई छॾंदा आहियो त उहो हथां पंहिंजो मुनाफ़ो करण लाइ बिल खे मथे वढ चारि करे ॾींदा आहिनि थोरा जेका शयूं न बि खपजनि उहो बि हुन में साणु मिलाए करे डींदा आहिनि हुओ हिक तकलीफ़ जी ॻाल्हि थी थी वञे त छा खे इंशोरंस में बि सभु नथो कवर थिए मेजर पोर्शन कवर थिए थो पर थोरो घणो वरी भार मरीज़ ते बि अचे थो जय झूलेलाल